स्मार्टकार्ड रहने से होने से बहुत रंग के फायदा है जैसे फ़ोन भी चलता है और अधिक हो ऐसे अब फोटो जैसे पहले जमाना में थे ये चार चार दिन आदमी फोटो कोई काम था तो फोटो भेजने में दिक्कत फोटो निकलबे नहीं करता है तो काम भी नहीं होता है तो वैसे फोटो अब निकलता है तुरंत भी यहाँ मोबाइल का साधन हो गया है तो पे फोन से भी सब चीज से भी जैसे ट्रेन का बुकिंग हो जाता है बस का बुकिंग हो जाता है जैसे फोटो दिल्ली पंजाब है वीडियो कॉल बात हो जाता है पे फोन पर पईसा भी मिल जाता है और इससे है कि बहुत फोटो भी बीडियो कॉल में भी बात कर सकते हैं मतलब मोबाइल रहने से बहुत बड़का मोबाइल चल दिया है तो बहुत रंग के फायदा है लोग को और जैसे बैंक में है अब दो दो दिन तीन तीन दिन आदमी जाते है आ लाइन में रहते हैं भीड़ भीड़क्का में रहते हैं तो अधार कार्ड से लिंक है तो अधार कार्ड से आदमी अंगूठा से भी पईसा निकाल लेते हैं पे फोन से पईसा निकाल लेते हैं और फोटो भी कहूँ भी भेज दीजिए निकाल लीजिए जैसे अधार कार्ड है आदमी रहते हैं कहूँ भी नहिरे रहते हैं वाहन का डरते हैं कहूँ भी रहते हैं और मोबाइल से आदमी कहूँ रहते हैं तो पईसा निकल जाता है आधार कार्ड से भी अंगूठा से भी लिंक हो जाता है हर चीज मतलब सेट हो जाता है हर चीज का साधन हो गया है मोबाइल से और